बड़े किसान बाजार में पैक्स में देते हैं और थोक ज़्यादा वो बेचते हैं लेकिन उसके मुकाबले छोटे किसान क्या करते हैं छोटे किसान जो है अपना उपज करके जो अपने से उनको बचता है तो वो क्या करते हैं जो बाजार में हॉकर के द्वारा छोटे छोटे व्यपारियों को ले जा करके दे देते हैं और वो घर से लेके जाता है व्यापारी और छोटे किसान को सहूलियत मिलता है उससे यही किसान अपना आराम से फसल बेच लेते हैं और अपने लिए भी उचित मात्रा में रखते हैं